ہاں میں نے ایک بار ایک کلاس جوائن کی تھی جس کا تجربہ بہت اچھا رہا تھا پہلے مجھے بالکل بھی ڈرائنگ کرنا نہیں آتا تھا میں بہت مشکل سے ڈرائنگ بنا پاتی تھی نارمل سی چھوٹی موٹی چیزیں بنا لیتی تھی لیکن جب میں نے اس کلاس کو جوائن کیا تھا تو پھر میرا تجربہ بہت اچھا رہا اس میں نے بہت اچھے سے ڈرائنگ کرنا سیکھ لیا تھا وہاں پر سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس سے ہم لوگوں کو ڈرائنگ سکھائی جاتی تھی ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا تھا پھر جب میں نے وہاں پر ڈرائنگ سیکھ لی تھی تو میں نے اسکول میں ہی بہت اچھا پرفارم کیا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور میں وہاں پر اپنے سکول سے باہر بھی گئی تھی جہاں پر میں تھرڈ پوزیشن پہ آئی تھی اور مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی